हैलो जगदीश भईया तव्हां ॻाल्हायो तव्हां हा मुंहिंजी हिक फ्रैंड तव्हांजो नंबर ॾिनो हुननि ऐं बई तव्हांजे न हिते घुमायनि फिरायनि में सुठी तरह गाइड कंदा आहियो हा त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव बई तव्हां किथे बि घुमाईंदा आहियो छा

हाणे आहे न मां पहिंरीं जनवरी अचण वारी आहियां त मां ॿुधो आहे तव्हांजे हिते ना डिणवार सुठी तराह मल्हाईंदा आहिनि मूंखे या त तव्हां कुझु ॿुधाईंदो मूंखे

हूं हा त हा हा हा

हा त मां अचा हाणे त तव्हां मूंखे होटल वग़ैरह सभु तव्हां कराये ॾींदा खाधे पीते जो सभु

हा त पोइ मां ॾिसंदमि पाणेई होटल जी डिटेल्स वग़ैरह ॾिसां थी हिते पोइ मां अचां त तव्हां मूंखे गाइड कंदा न सुठी तराह हा हा त पोइ तव्हां घणा पैसां वठंदो

अच्छा हलो ठीकु आहे

हा हा जीअं हूंदो मां तव्हांखे फ़ोन कंदीमाव ठीकु आहे हा जय झूलेलाल